हा असांजे क्षेत्र में इन ऐं हिंदुस्तान ईंदो आहे न समाचार पत्र अमर उजाला डेली न्यूज़ इंडिया टूडे पंजाब केसरी दैनिक जागरण इन में मां अमर उजाला घुराईंदी आहियां ऐं उन में बि असांखे हिक बार गिफ़्ट बि मिला हुया हिन में डिनर सैट असांखे मिलियो हुयो ऐं उन में बि मां मतिलबु जीअं न दौड़ जा गेम जा मतिलबु टाइटिल इलाही वणंदा हुया ऐं मतिलबु ड्राइंग ड्रॉइंग जा बि मां उते जेका जेका मूंखे सुठा लॻंदा हुया ऐं मां उन्हनि जी त कटिंग बि पाण वटि रखी करे उहो बि ठाहींदी हुयमि